हमरा सभके गाँवमे जब शादी घरमे जे शादी होइ छै ताहिमे बहुत तरह तरहके काम करय पड़े छै जेनाकि मरबा बनय पहिने मरबा बनबयके लिअ बाध जाइके बाँस काटय पड़य छै मार्केटसँ फूल लाबय पड़ैत छै कागज लाबय पड़ैत छै आओर ओकरा फेर खुट्टासभ गारिके फूलसँ ओकरा सजाबय छियै मण्डपके देखमे बड्ड निक लागय सभ जे कोई भी आबए लोक देखए कि केहन सजावटसभ छै तऽ लोक सभकेँ देखयमे नीक लागय एहन एहन तरहके काम करय पड़ैत छै टेंटसभ लगबय पड़ैत छै आन बहुत काम रहैत छै हमसभ अपन अपन पढाइसभकेँ छोड़िके ओहिसभमे लागि जाइ छी क्यूँकि हमसभके जरूरी छै ईसभ काम करनाइ किआकि अपन परिवारबला काम छै तबो अपन पढाई छोड़िके ई काम करय पड़ैत छै अगर हमसभ नहि करबैए तऽ करयबला केओ अगर अपन नहि करबय तऽ केओ दूसरो नहि करते ईसभ करनाइ बहुत जरूरी छै क्यूँकि अपन पढ़ाइ छोड़िके ईसभ काम करय पड़ैत छै क्यूँकि हमराके एक्जामो रहै छै तऽ ओकरो बारेमे बहुत सोचए पड़ैत छै हम सभके